पानी को छानने के लिए हम कॉटन जैसे कपड़े हो गए जालीदार कपड़े छानने के लिए यूज़ में करते हैं और शुद्ध करने के लिए हम पानी को बॉयल करते हैं और उसमें थोड़ा सा फिटकरी डालते हैं जो की गर्म उसको अच्छा लगे पानी को और उसे साफ़ कर दे बॉयल करके पीने से हमारा स्वास्थ्य जो होता है ठीक होता है और बॉयल करके हमें पानी पीना चाहिए और आजकल के तो आ गए हैं आर ओ जो कि जो की अच्छे घर के लोग ही लेते हैं और नॉर्मल घर के लोग नहीं ले पाते और नॉर्मल घर के लोग जो हैं वो पानी को बॉयल कर के पीते हैं या ऐसे ही पीते हैं लेकिन हमें पानी को अधिकतर छानकर और गर्म कर के पीना चाहिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक पड़े हानिकारक न हो और यह हमें हमेशा करना चाहिए हमेशा गर्म गर्म पानी पी करके पीना ही चाहिए